जोंहाथ' दा न'खराव जोंहा बाथौ धोरोम फुजियो आरोखि बाथौ बोसोराव जाहाथे बैसाग मासाव जोङो बोसोराव खेबसे होयो जोंनि बाथौ धोरोमखौ आथार'था फाथालि होयो इसिं न'खराव थायो संबोराइ लक्षि ओमफ्राय बिस्वहरि ओरैहाय बिस्वहरि थाबाय ओरै संबोराइ संबुरि गासैबो जोङो माबा लोगो जानानै गासैबो न'खरनि धोरोमखौ जोङो हिनजाव मानसिया जोङो मोजाङै फुजिनांगौ माबानांगौ बिफद आफद जोंहा जाहाथे जाया बेफोरनि थाखाय गावबा गाव न'खर फोरबोआव गावबा गाव सब समाय गावबा गाव गार्जेनानो दायित्थ' थानांगौ आरो न'खरनि धोरोम फुजिनायखौ जोङो सामफ्रामबो गावनि धोरोमखौ जों खुलुमो सोरांबानो जेवारि बाथि सावो जोङो बिफद आफद जाहाथे जाया जोंनि सायाव माबा मोनसे जायोबा जोङो गावनि धोरोमखौ गाबख'नानै लायो बेनो आरो जोंना गासैबो जोंनि धोरोमानो जोंनि अन्नाय जोंनि मानाय गासैबो जों बिसोरनि अन्नायावनो जों जेरै मोजाङै मोजां थांनानै थाथों बेफोरबायदि जों गाबख'नानै लायो जों बाथौ धोरोम बेनि थाखायनो जोंहा गासैबो जेनेबा जोंनि माबायाव बर' समाजाव जोंनि बे गाव गावबागाव फुजिनांगौवा बे हिनजाव माहारिनिनो गासैबो दायित्थ' थायो आरोखि बेफोरनि थाखाय जों मोजां गावबागाव फालिनांगौ मानांगौ दुगैयै लोबै जेवारि बाथि सावनांगौ सोरांबानो जों गावबागाव दिन लानानै बोथोर लानानै जेवारि सावो अबावबा थांनो ओंखारबा जों जेवारि बाथि सावनानै ओंखारलाङो जाहाथे लामा सामा बिफद आफद जाया लोमजाया साजाया नाख्लाय नासि सौख्राय सौसि खालामनो मोन्नाय नङा होन्नानै गावबा गाव बाथौआव जों खुलुमलाङो गावबा गाव न'खराव खुलुमलाङो जोङो माबाफोर नांगोल जुंगाल जादेर जुदेर जायोबा जोङो फोथारो आरोखि बेनो बे जाबाय